जोंनि अदालगुरि डिस्टिकआव जों बाथौ दोहोरोमफोरा बैसागो फालियो बैसागो फोरबो फालियो मागो फोरबो आमथि फोरबो आरो बिदिनो बेलेक बेलेक जार हारिनि मानसिफोरा बेलेक सोरबा बेंगलिफोरबो दं बेंगलिफोरा दुरगा फुजा बेफोरबायदि मानियो जों बैसागुवाव मा माखालामो जों सोदनि लास खालि जों मोसौ थुखैयो मोसौखौ जों बिदिनो फान्थाव हाइ हालदै बेफोरखौ जों माह हाबाब बिबार बायदिसिना होनानै माला गानहोनानै जों मोसौखो थुखैयो आरो बिनि बिनि लोगोसे जों मोस मोसौल' नङा बोरमाफोरखौबो जों थुखैयो मोसौ बोरमा जों थुखैयो बिनि लोगोसे जों हांगारनि पथा होयो मोसौनो बेनि उनाव जों बिनि उनखालि जि बैसागोनि से खालि से खालार खालि जों फुंनि टाइमआव जों फ्लेग हसटिं खालामो बाथौनि जों फ्लेग बिकस फ्लेग हसटिं खालामो बिनि उनाव जों आर'ज खालामो मन्दिराव हाबनानै आर'ज खालामनानै बिदिनो बिनि आर'ज से खालिनो से खालारनि उनाव मोनो नै नै बैसागो खालि जों गामि गामि गामिफ्राव जों बिदिनो खेला खेला लानाय जायो जेरै जों खा खारलानाय खारनाय बादायलाइनाय दिरुं बोलाइनाय बिदिनो बेलेक बेलेक खेला जों बादायलाइनाय जायो बेनि उनाव थाम थाम बैसागो खालि जों बिदिनो सोरबा बेलेक बेलेक गामिफोराव बेलेक बेलेक टारिगाव लानाय जायो बिदिनो जोंनि गामियाव बिदिनो फानसन खुंनाय जायो फांस'नाव जों फास नै थाम खालिजो थाम बैसागो खालि जों खन्थाइ आवरायनाय बादायलाइनाय बेफोरखौ उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि खन्थाइ आवरायनाय बादायलाइनाय ओमफ्राय हरखाब बादायलाइनाय बेफोरखौ लावो लायो आरो बिनि हराव जों बिदिनो जेवजा मोसानाय ग्रुब डेन्स बैसागो हान्जा मोसानाय बैसागो गोदान मोसानाय बेफोरखौ जों लायो बिनि उन खालि जों ड्रयिं कम्पटिशन बेफोरखौ लायो बिनि उनाव जोङो बेलासे समाव जोङो जि खेला बादायलाइनाय बेफोरनि जों प्राइस ड्रिस्ट्रिबिउशन खामनाय जायो बिनि बिनि उनाव जोहा आलासिबो थायो आलासि बि खालि जोंहा साहा लोंनाय मालाबा बोसोरफ्राव जों खाम जानाय बेफोरबायदि प्रग्रामबो लायो बिनि उनाव आरो जोंहा मोनाबिलियाव जोङो हारिमु बिलिफां थायो बेयाव जों जिबायदि जि गोसो जेथा मोसानाय सोरबा दामनाय सिंगार बायदिसिना बेफोरबायदि थायो बेनि उनाव जोंहा फैबाय जोंहा फैबाय मागो फोरबो मागोआव जोंहा दमासि मागो फोरबो मानि जोङो जानाय जानाय लोंनायनि माबा उदसभ होन्नानै जों मानिनाय जायो मागोफोर दमासि खालि दमासिनि सिगाहावनो जों मागो फोरबोनि सायाव जों भेलागन लुयो भेलागर बनायनाय जायो दमासि खालि जों फिथा फिथा देयो फिथा सावो बे खालिनो जों खानाबो जायो बिनि उन खालि जोङो बेलागुरबो सावनाय जायो बेनि उनावनो से बैसागो खालि जोङो थिग बेबायदिनो फ्लेग हसटिं थायो फुङाव जों फ्लेग हसटिं खालामो बा बाथौनि फ्लेगखौ जों हसटिं खालामो बिनि उनाव आर'ज थायो आर'ज आर'ज सम जोंहा बिदिनो दान बाउनाय बेफोरबायदि थायो बेनि उनाव जोबनायाव जोंहा साह लोंनाय प्रग्राम मोनसे लानाय जायो बिनि उनाव जों बाथौ सानबो फालियो जोंनो बेंगलि बेंगलिफोरा मानियो जे दुरगा फुजा बिदिनो बेलेक बेलेक मानसिफ्रा बेलेक बेलेक दोहोरोमनिफोरा गावबागाव जि फोरबो दं गावबागाव मानियो